जी हाँ राजस्थान में व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को हम बता सकते हैं क्योंकि राजस्थान में कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें कानून नियम कायदों का पता होना चाहिए कि किस प्रकार हमें जिस जगह पर हम व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाना है जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसकी अनुमति लेनी है सरकार से कि हम यहाँ पर इस तरीके का बिजनेस खोल सकते हैं या नहीं मुख्य सर्टिफिकेट बनवाना है और उस प्रॉपर्टी को किसी उचित स्थान पर तैयार करना है ताकि वहाँ पर रहने वाले निवासियों को किसी भी हानि का नहीं उठानी पड़े जिससे कि उनको वहाँ रहने में दिक्कत हो हम राजस्थान में व्यवस्था शुरू करेंगे तो किसी ऐसी जगह पर व्यवस्था शुरू करेंगे जहाँ पर आबादी क्षेत्र हो और आबादी क्षेत्र से थोड़ा दूर क्योंकि आबादी क्षेत्र होगी तो वहाँ पर वह व्यवसाय मुख्य रूप से चल पाएगा और वहाँ पर किसी भी काम करने के लिए वहाँ से लोगों को आने जाने में सरलता रहेगी और व्यवसाय में हमारे लिए जब शुरू करेंगे तो सस्ती मजदूर भी उपलब्ध होंगे